आं लान्च आरो दिनारनि थाखाय फुंआव साहा दाउदै ब्रेड फुरि बेफोरखौनो बानायनाय जायो आरो आरो टाइम मोनबाथ' ओंखामखौनो संनानै जाबाय बेफोरखौबो जानानै गोजोना नालाय ओंखाम जाबासो देहाखौ मोजां मोनो ओंखायनो ओंखाम आरो आलु भाजाफोर संनानै जानाय जायो बांसिनानो